जी हाँ मुझे लेखक के लिए विचार अपने अंतर आत्मा एवं प्रकृति से आते हैं जब मैं भी मैं लेखन के लिए बैठता हूँ तो मैं खुले आसमान के लिए प्रकृति सौन्दर्य में बैठता हूँ जिससे प्रकृति मुझे अलग अलग प्रकारों के विचार मेरे मस्तिष्क में भरती रहती है और मैं उन विचारों को एक कोरे कागज़ पर उतारता रहता हूँ मुझे लेखन क्रिया करने के लिए किसी भी विडंबना या फिर किसी पुस्तक की ज़रुरत नहीं होती है जी हाँ कभी कभी मुझे कोई तकनीक या रणनीति का उपयोग करना पड़ता है जिससे कि मैं अपने विचारों को लेखन कला में अच्छी तरीके से उतार सकूँ मैं कभी कभी गूगल जैसे तकनीक का भी यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई डेट स्पेशल तरीके से अपने उसमें लेखन में लिखना होता है एवं मुझे सबसे ज़्यादा लेखन की प्रेरणा प्रकृति से और मेरे एक सब से प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी से मिलती रहती है